हेलो मॅम तुमी पी एन जीं तल्यान उलयता म्हाजें मॅम लगीन आशिल्लें आतां सो म्हाका म्हाज्या हजबंडा खातीर एक सरपळी आनी मुदी घेवपाक जाय आसली फुडले दोन म्हयने आसा सारके हय बट आतांचे पॅटन आनी बरे पॅटनान अशे डिसंट तुमचे कडेन कितें नीव बी येयला पॅटन हय सरपळी आनी मुदी मास्कताचे मागीर एक्चुली बजटान इतलेच बसतले म्हज्या सध्याक तरी सो थीक थिकूच जाय ती हय हय जाडी म्हाका जाड जाड जाय आशिल्ली मात्शी

आनी तेंचे म्हटल्यार कॉस्ट बीन तशें कितें बजट म्हजें तशें आसपाक जाय नू म्हणजे रेट्स बी कितें आसा मात्शे सांगू शकता म्हणजे एप्रॉक्स

हय हय हय हां हां कळ्ळे आनी मुदी कशी कितें मुदयेचें कशें कितें आसा प्रयजीस ओके मॅम कळ्ळें ना सध्या हांव ते प पळोवपाक म्हणून तुमका कॉल केलो म्हणल्यार नवें कितें येयला जावं घोवा खातीर मागीर म्हजे सुशेगात म्हणजे ओलरेडी केला हंवें थोडें थोडें ओके तुमच्या शोपार हांव विजट विजीट करता मागीर सध्याक म्हाका हेजेच मात्शे पिक्स बी व्हॉट्सएपार धाडू शकता जाल्यार धाडा मात्शे कितेंय नीव येयला जाल्यार कित्याक

ओके मॅम ओके मॅम

ओके मॅम धाड